जी जी हाँ क्यों नहीं कर सकते हें ना आप कहाँ ठहरे हुए हो जी हाँ वो मेरे यहाँ आना है आप आइए आप मेरे से बात कीजिए इसका चार्ज ये है कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो कितने दिन रुकना चाहते हो जी जी

हाँ हाँ यहाँ पर है ना बहुत से धार्मिक आप यहाँ घूम सकते हो क्या कहते हैं आप महाकालेश्वर में एक मंदिर है वहाँ आप जहाँ बोलो वहाँ हम आपको घुमा सकते हैं अच्छी फेसलिटी दे सकते हैं आपको रहने के लिए आपके व्यवस्था के लिए हम पूरी फेसलिटी दे सकते हैं मतलब आपके पूरी जान आप आइए हम आपको जहाँ बोलोगे वहाँ घुमा सकते हैं यहाँ बहुत सी जगह हैं जो धार्मिक आप जहाँ बोलोगे वहाँ घुमाने के लिए है हाँ दिखते हैं ना जानकारियाँ हाँ जी जी आपको घुमा दीजिए घुमा देंगे आप हमा चल सकते हो इसका चार्ज लगेगा आपको ठहरने का पूरा चार्ज लगेगा घुमाने का गाड़ी का ले जाने का हमारे गाड़ी आपको व्यवस्था रहेगी हमारा ही ड्राइवर सभी कुछ रहेगा आपको घुमा कर ला सकते हें आप जहाँ बोलोगे वहाँ जा सकते हो मैम

हाँ हाँ यहाँ पूरी फेसलिटी है आप रुक सकते हो यहाँ पर आपको जो सुविधाएँ चाहिए आपको खाना से लेकर नहाना धोना हर चीज की व्यवस्था आपको यहाँ मिल सकती है आपको कोई बात की दिक्कत नई होगी जो भी चार्ज है आपका हम बता देंगे आपको चार्ज आप रुक सकती हैं

हाँ हाँ मैम उसका एश्ट्रा चार्ज लगेगा आप एस्ट्रा जगह जाओगे तो उसका अलग ही चार्ज रहता है ना इसके वजह से जी जी ओके थैंक यू ओके